नमस्ते हाँ बोलिए नमस्ते मैम आवाज नहीं जा रही है हाँ तो बोलिए क्या बात है हमारे यहाँ तो लहंगा दस से पचीस हजार तक का है हाँ आपको कौन सा चाहिए क्या चाहिए आप बताएंगी तभी तो फेसियल वगैरह सब कुछ लेकर के अगर आप अच्छा करवाएँगी तो जैसा आप जा करवाएँगी वैसा आपका पैसा लगेगा

महँगा भी है सस्ता भी है मीडियम भी है

हाँ हमारे देखिए अब कई तरह के लोग हैं ना बढ़िया सबसे अच्छा वाला ओ पड़ जाएगा पन्द्रह से बीस हजार तक हाँ और उसके बाद उससे बढ़ियां चाहे अगर तीस से पैंतीस तक पहुँच जाएगा

क्या हिसाब से क्या लगाएँ हम महँगाई इतनी बढ़ गई है अब हमको भी तो खरीद के ही लाना है ना अपने घर तो रखे नही हैं बहुत का अगर पन्द्रह से बीस वाले में अगर आप ले कर रही हैं तो बहुत करेंगे तो अठारह उन्नीस कर देंगे

महँगा भाई देखिए हमारे यहाँ दस से पच्चीस तक है अब उसमें कौन सा आपको चाहिए कौन पसंद होगा उसके बाद ना कलर कैसा है डिजाइन कैसा है अब आप जब उसको करेंगी तभी तो पता लगेगा ऐसे कैसे हो पाएगा आप आइए मिलिए देखिए उसके बाद ना कोई बात विचार होगा हाँ हाँ देखिए सब पूरा लहंगा से लेकर सजावट तक का देखिए दस हजार तक में भी हो जाएगा पन्द्रह से बीस भी लगेगा पच्चीस भी लगेगा अब जैसा मेकअप रहेगा जैसा लहंगा रहेगा वैसा फर्क पड़ेगा अब इससे इससे कम में

हमारा आने का अगर आकर वहाँ हम करेंगे तो वही बाइस से पच्चीस जाएगा अगर आप भेज के करवा रही हैं तो पन्द्रह से बीस में हो जाएगा भाई उसको ले जाने के लिए भाई ए सी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना अगर वहाँ हम जाएंगे तो फिर हमारी हमारा खर्च भी बढ़ेगा और यहाँ भेज देंगी तो हम उसको तैयार कर देंगे अपना गाड़ी लाएंगी तो ले जाएंगी नहीं तो हम अपने गाड़ी से ही छोड़ सकते हैं

ठीक है आप पता दे दीजिए गाड़ी भेज दीजिए हम आ जाएंगे या तो नहीं तो हम अपने से अपने गाड़ी से भी आ जाएंगे